जी क्या आप ओला से बात कर रहे हैं सर हाल ही में मैंने आपके ओला से एक कैब बुक की थी जिससे कि मैंने सवारी की थी तो मुझे अब दोबारा एक मेरे दोस्त के पास जाना है तो मुझे कैब बुक करनी है तो क्या मुझे वही कैब मिल सकती है जिससे मैं पिछली बार सवारी की थी क्योंकि मुझे आपके कैब में उसमें बहुत अच्छा लगा तो मुझे आगे भी उसी कैब से यात्रा करनी है तो क्या मुझे वो कैब मिल सकती है